हाँ हमारे यहाँ पे योगा सीखने के लिए एक चैनल आता है टेलीविजन जो है योगा अभ्यास के नाम से आता है जिस पर हम योगा को कई तरह के कई तरीके से सीख जाते है उनको देख के हम अभ्यास भी करते हैं और जो योगा है उनको हम करते भी हैं उनके अनुसार उन जो भी वह योग करते हैं उनको ही हम फॉलो करके वो जैसा करते हैं वैसा ही हम करते हैं तो हमें कुछ बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है उनसे और जो योगा हम पहले पहली बार करते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे हाथ पैरों में दर्द होता है सूजन भी आ जाती है तो इस प्रकार की थकाव थकावट भी बहुत आती है शरीर में कमजोरी भी आ जाती है इस प्रकार की कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है